जहाँ जहल हइ तहाँ अच्छासँ रखै हइ अच्छासँ जेना अथि घेरि कऽ मेढ़ि कऽ रखयके चाही कतेक कतेक अथि आबै छथिन तऽ जेना जहल तोड़ि कऽ जहल कुदि कऽ भागि जाइ छथिन भगलाके बाद किएक तऽ जहाँ छै जहल तहाँ अच्छासँ जेना चोर बनोरके सभ पकड़ै छथिन तऽ ओकरा बढ़िआँसँ थाना पुलिससभ अच्छासँ रखै रखलाके बाद अपन एतय चिक्कनसँ रहतै तऽ ठीक हइ नहि तऽ घेरि मेढ़ि कऽ रखतै तऽ तकरा लगै तऽ ओ ओ चोर आबै छथिन तऽ ताले तोड़ि दै छथिन जहलके आ तकर बाद जहलेके तोड़ि कऽ भागि जाइ छथिन किएक तऽ बढ़िआँसँ रखथिन आ रहतै तऽ अच्छा रहतै किएक तऽ जइमामे हइ जहल हमरा आर गाँवमे नहि हइ आ बहुत दूर हइ बहुत दूर हइ तऽ जेना पकड़ै छथिन चोरकेँ से यहाँ किछुवलाकेँ पकड़ै छथिन तऽ पकड़लाके बाद जहलमे बन्द करै छथिन कतेक रहै छनि डाकू तऽ जहलके तोड़ि दै छथिन ताला तोड़ि दै छथिन फेर किछु काटयवला रखै छथिन तऽ जहलके काटि कऽ भी निकलि कऽ भागै छथिन आ नहि तऽ अपन नहि तऽ ओहिसँ थाना पुलिसके आदमी अपन अच्छासँ आदमीकेँ पकड़ि कऽ राखहु थाना पुलिसके जहाँ जहल होइ हइ गाँव हमरा अर गाँवमे नहि छै हमरा अर घर लग जेहल हमे आर नहि जहलके हाल जनैत छियै जेना जहल भेलै तऽ कहै छथिन तोड़ि दैत हइ ताला तोड़ि दैत हइ तोड़ि दै हइ तऽ ओकरा अच्छासँ मतलब जेना पकड़ि कऽ रखै हइ रखलाके बाद ओकरा बढ़िआँसँ समझायल बुझायल जे नहि समझयवला होइ से ओहो तोड़ि दै छथिन ताला तोड़ि दै हइ जहलके तोड़ि दै हइ तोड़लाके बाद निकलि कऽ भागि जाइ हइ भगलाके बाद कनेक आ हिआँ फेर भगै फेर पकड़ि कऽ लऽ जयथिन फेर जहलमे बन्द करै छथिन जहलमे बन्द कयलाके बाद फेर भै भाग जाइ हइ भागल फेर खोजय लेल निकलै छथिन निकलै छथिन निकललाके बाद ओकरा फेर पकड़ै छथिन पकड़लाके बाद की कहै हइ फेर ओकरा जहलमे धरै छथिन फेर भी ओ आदमी भागि जाइ हइ जे गाँवमे जहल छथिन ओहि गाँवके आदमी आर जानै छथिन हमरा आर गाँवमे नहि छथिन जहल तऽ हमरा अर नहि जानै हियै केहन जहल हइ केहन की तऽ हमरा आरके जएह बतबै छथिन सुनैत छियै वही हमे आर बताबै छियै बतेलाके बाद अपन अच्छासँ रखै हइ आ अपन